असां तहिंवार में चङियूं शयूं ठाहींदा आहियूं जीअं त दाल पकवान पकौड़ा मोहिड़ी सतपुड़ा चिक्की कुटी मुङनि जो हलुवो चांवरनि जी खीरु बेसणनि जा लॾू नारियल जी मिठाई वेजिटेबिल बिरयानी ढोकला थिया डोसा ॾही वड़ा पटाटनि जी चापूं ठाहींदा आहियूं पनीर जी भाॼी ठाहींदा आहियूं कढ़ी चांवर पाणी पूरी साग जी भाॼी ठाहींदा आहियूं दाल वड़ा ठाहींदा आहियूं लोला ठाहींदा आहियूं समोसा ठाहींदा आहियूं कचोरियूं मलाई मलाई कोफ़्ता लस्सी खीरणी राइतो ऐं सैंडविच बि ठाहींदा आहियूं